اگر دہلی کے سینٹرل ضلع کی بات کی جائے تو یہاں بےحد شاندار اور رنگین رسم و رواج دیکھنے کو ملتے ہیں جن میں اچّھی اور بری دونوں چیزیں شامل ہیں سینٹرل دہلی کی اگر بات کی جائے تو یہاں کی بولی ایک الگ ہی رنگ رکھتی ہے یہاں کا لہجہ ایک مخصوص لہجہ ہے جسے سنتے ہی معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ سینٹرل دہلی کا ہے یہ زبان کی وراثت کا ایک حصہ ہے اور بہت ہی فخریہ انداز میں بولی جاتی ہے اِسی کے ساتھ ساتھ یہاں کے کھانے مغلیہ طور طریقوں پر پکائے جاتے ہیں جن میں مرچ مصالحوں کا کثرت سے استعمال کیا جاتا ہے جیسے چکن ٹکّہ کباب نہاری قورمہ وغیرہ سینٹرل دہلی میں کھانا کھانے کی غرض سے لوگ دور دور سے آتے ہیں ایک مخصوص انداز میں کھانا بنایا جاتا ہے یہاں کے کپڑے دیکھ کر دو لوگ دور سے ہی پہچان جاتے ہیں کہ یہ شخص سینٹرل دہلی کا رہنے والا ہے اِسی کے ساتھ ساتھ یہاں کی عورتیں میک اپ کا خاص خیال رکھتی ہیں اور میک اپ کو کثرت سے استعمال کرتی ہیں اس کے استعمال سے بالکل بھی غفلت نہیں برتتیں یہاں کچھ تہذیبی وراثت بھی موجود ہیں جیسے چاندنی چوک کے بازار مٹیا محل جامع مسجد اور ترکمان گیٹ وغیرہ یہاں کے بازار ہر وقت بارونق رہتے ہیں اور چہل پہل نظر آتی رہتی ہے اُسی کے ساتھ ساتھ یہاں کے رسم و رواج میں کچھ بری چیزیں بھی شامل ہیں جیسے رات دیر تک جاگنا اور صبح جلدی نہ اٹھنا دہلی میں یہ مشہور ہے کہ یہاں پر صبح دوپہر کو نمودار ہوتی ہے